जी हाँ हम यूट्यूब चैनल और टीवी कार्यक्रम भी देखते हैं हिन्दी भोजपुरी मैथिली जो हमारे भाषा में आज सम्मिलित होते हैं और उसी में जो पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हों पारिवारिक हो धारावाहिक हो मैथिली संगीत हो भोजपुरी संगीत हो हिन्दी संगीत हो जो पारिवारिक हो जो भक्तिमय हो ये सब कार्यक्रम हम अक्सर देखते हैं और हमें देखना भी पसंद है जो हम अपने परिवार के साथ बीवी बच्चों के साथ माँ बाप के साथ बैठ के देख सकें ऐसा धारावाहिक यूट्यूब चैनल पर टीवी पर और हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से देखते रहते हैं अक्सर अक्सर क्या प्रतिदिन देखते हैं जो अच्छा लगता है उसे ससकराइब भी करते हैं सेव भी करते हैं और सियर भी करते हैं जो पारिवारिक हो धार्मिक हो

और बच्चे भी हमारे साथ में देखते हैं जो यूट्यूब चैनल पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो अच्छे से भक्तिमय भजन वगैरह माता का भक्ति यह सब हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं हम अपने पूरे परिवार के साथ जो कि पारिवारिक कार्यक्रम जो भी हो जिससे पारिवारिक कोई धारावाहिक आ गया है इन सब सू चीज़ों को हम लोग शांतिपूर्ण से बैठ के उस पर देखते हैं